میرا زیادہ تر کام بجلی سے ہی ہوتا ہے بجلی سے میں آج کل مشینیں آ گئی ہیں تو میں کپڑے میں مشین میں ہی دھوتی ہوں اور کوئی مسالہ پیسنا ہو تو میں مسالہ میں بجلی مشین سے ہی پیستی ہوں اور پریس کرنی ہوتی ہے کپڑوں پہ تو بجلی والی سے ہی میں پریس کرتی ہوں کیونکہ وہ آسانی سے ہو جاتی ہیں بجلی سے اور اگر بجلی کٹ ہو جاتی ہے تو پھر میرا سارا کام ایسے رہ جاتا ہے میں بہت پریشان ہو جاتی ہوں کہ کیسے کروں کیسے نہیں کروں کیونکہ میرے پاس سارا سامان بجلی کا ہی ہے اور لوگ ہوتے ہیں جو بجلی جانے کے پر میں اپنا کام کر لیتے ہیں ان کے پاس انیہ سادھن ہوتے ہیں جیسے کہ اب آ گیا ہے انواٹر آ گیا ہے سل پتھر آ گیا سل پتھر تو پہلے زمانے سے ہی چلتا آ رہا ہے اس پہ انورٹر سے بھی سب کام ہو جاتے ہیں جو کہ آج کل کسی کسی کے پاس پایا جاتا ہے اور میرا سارا کام بجلی پر نربھر رہتا ہے اگر بجلی نہیں ہو گی تو میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گی